जोंथ' आबादगिरि मानसि जों सबसमाय जिनिसखौ मावजोबो जा दाथ' नै दैलां बोथोरनि सबाय बिमा दं भिन्दि दं बेखौ जों मावजोबो दा नै मेसें बोथोर फैयो बा माबा लाफा फैनसै लाय मुला फोनसै लाय दुनदिया फैनोसै दा नै जों माखासे गइखौ गायखांखाबाय खान्थालफोरबो जोब्बाय फिथाइफोरा दा नै उनावहाय आरो बिसोरथ' माबाफिनगोन आरबाव खान्थाल फिथाइफोराबो थायफिनगोन जों सेस आबाद खालाम जोबो गामबारि बिफांबो गायो जोङो जोंनि नखराव संसाराव मा मावो बेखौ सेस मावजोबो आरखि गासिखौबो जाखिनि मोनो आरखि थाइफा थाइनै बाबोथ' आखाइयाव थाइसे थाइनै फैगोन जोंनो बेफोरखौ नांगौखायनो जों आबाद खालामो बेनो आरखि जोंना जों मोसौबो फालियो गायखेर सेरना फानो बेफोरखौ जों माबाजोबो आरखि गासिबो गयखौबो ओम गासिबो होनजोबबाय औ मेसें बोथोरावथ' मा बेलाय लाफा फोगोन मुला फोगोन दुनदिया फोगोन गासि जा मैगं दं बेखौ फोजोबखायो आरखि मोनजाथाव थाव मैगंखौ गासिबो गासिबो बिदिनोसै जोंना आबाद मावनाया जा दं बेखौ मावजोबखायो दैलां मेसें मा फैयो बेखौ जों मावजोबो आरखि फाननायालाय बिदिनो के जि हिसाब पवायाव बिदिनो अबेबा बिस थाखा थांगोन एखम्बा थ्रिस थाखा थांगोन एखम्बा दस थाखाफोर थांगोन जा मैगं नायै नायै फानो नालाय पवा बा भिन्दि होन माबा होन सबाय बिमा होन बेफोरखौ जों दाम नायै नायै फानो आरखि पवा हिसाबाव बा के जि हिसाबाव सोरबा आदा के जि लांगोन सोरबा पवासे लांगोन सोरबा सेरसे बिगोन बिदिखौ आरखि जों बिदिखौ नायै नायै फानो आरखि दामखौ बानायनानै थालिराबो बिदिनो औ थालिरखौ जों दाननानैबो फोमोना फाननो हायो मोजां मोजां मालभगफोरखौ बा मुनुवा बेफोर फुजायाव सलि जोबो मुनुवाया मालभगाबो फुजायाव सलियो जों बेफोरखौहाय आबाद खालामनानै जोङो मावजोबो आरखि बेखौ दा